जी बताइए जी जी हमारे यहाँ सब्ज़ियाँ हैं

सर हमारे यहाँ सब्ज़ियाँ तो बढ़िया हैं और काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ जो जो आपको चाहिए बैंगन है आलू है गाजर है मूली है गोभी है पालक है धनिया है मेथी है सोआ है

जी जी हमारी तो सब्ज़ियाँ गाँव से आती हैं हम गाँव से अपनी सब्ज़ी लेते हैं किसानों से तो वे बढ़िया मात्रा में अपनी उपज करते है और बढ़िया खेती करते हैं हमने उनकी खेती वगैरह देखी भी है तो बहुत उनकी खेती दवाइयों वाली नहीं होती है वो घरेलू खाद ओद में वो अपने खेत में फसलों को उगाते हैं हम वहाँ की सब्ज़ियाँ लेते हैं जो बढ़िया हमको ताज़ी ताज़ी रूप में हम मिल जाती है और हर रोज़ सब्ज़ी लेते हैं हर रोज़ ले कर आते है रोज़ बेचते हैं रोज़ खरीदते हैं रोज़ बेचते है वहाँ से आती है तो आपको जो भी सब्ज़ियाँ मिलेंगी वे ताज़ी ही मिलेंगी ऐसा नहीं है दो दिन क्या आपका दो दिन तीन दिन पहले की सब्ज़ी हम आपको नहीं बेचते हैं हमारे यहाँ वो सब्ज़ी आती है जो आज आएँगी और आज सुबह आई शाम तक वह खत्म हो जाती है ज़्यादातर तो आप निश्चिंत रहें आपको जो भी सब्ज़ी मिलेगी वह ताजी सब्ज़ी ही मिलेगी अब आप बताइए कब कब आपके घर कार्यक्रम है हम वहाँ से जैसे हमा उनके पास गाड़ी है हम अपना सामान बता देते हैं हमारे यहाँ से एक कोई जाता है जैसे हम हमारे दुकान पर कई लोग हैं कोई एक जाता है वो सब्ज़ियों की परख करता है देखता है और वहाँ से फिर उनको वह ऑर्डर लगाता है वे अपनी गाड़ी से सामान को भिजवा देते हैं हमारे यहाँ तक ठीक है हम उनसे फिर अपना ले कर दुकानों पर पहुँचा देते हैं

अब आपको कितनी मात्रा ज़्यादा कितने लोग का आप ईस्टीमेट बना रहे है अपने घर पर अच्छा पाँच सौ लोगों का तो कितने कितने कौन कौन सी सब्ज़ी आप बनाना चाहते हैं

अब देखिए इस समय तो भिंडी और पालक पालक का रेट थोड़ा महंगा चल रहा हैं पालक का रेट तो थोड़ा ज़्यादा हैं और यह बात है लेकिन कोशिश करेंगे ठीक ठाक रेट पर लग जाए फिलहाल लागबागा जब आप आएँगी हमारे यहाँ तो आप सब्ज़ियाँ देखेंगे आपको बढ़िया लगेंगी आप वहाँ रेट कम कराने की बात नहीं पड़ेगी हम ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन अभी तो रेट चल रहा है पालक का छः सौ रुपया क्वुंटल आलू तो इस समय देखिए आलू चल रहा है लगभग ढाई सौ रुपये पसेरी के आसपास चल रहा है आलू अब पाँच सौ

अब जैसे मान लीजिए कि पाँच सौ लोगों की आप व्यवस्था कर रहे हैं तो मुझको लगता है कि जो पच्चीस से तीस किलो आलू चाहिए होगा पच्चीस से तीस किलो के आस पास आलू चाहिए आपको जी ठीक ठीक आप जैसा भी होगा हमारी दुकान पर आइएगा हम आपसे बातचीत करके सब कुछ ठीक दाम पर लगा देंगे जी जी जी जी ठीक है ठीक है नमस्ते ठीक है नमस्ते